हम अपन गाँव सॅं जाइ छी कतौ तऽ देखै छी रोड के मतलब देखै छी स्थिति जेकर कोनो जर्किंग लागैया जे मतलब हिलडोल होइ छी नहि नीक लागैया देह हाथ दर्द करऽ लागैया रोडके वजहसँ जे मतलब सार्वजनिक मतलब व्यवस्था खराब छै जे मतलब रोड मतलब जर्किंग कतौ लागल आगू चलि कऽ आगु फेर कतौ जर्किंग लागइया हमरा जे मतलब गाँवमे सफर करय हमरा नहि नीक लागै छै तकर हम ओकरा लिए मतलब किछु आगू सोचि रहल छै की की करियै नहि करियै नहि कतौ जाए आबयमे नीक लागै छै हमरा जर्किंग के वजहसँ जे हम ओकरा लिए मतलब सोचै छी मतलब जे रोड बनाबू तऽ हमरा कयने से किछु होएत नहि जे सार्वजनिक आदमी मतलब ओकरा लिए तऽ अहाँ सब सङ्गठनमे जे बोलैके अछि बोलबै जे मतलब जर्किंग लागैया टेम्पुए से जाइ छी या गाड़ीसँ जाइ छी बसे सँ जाइ छी तबो जर्किंग लागै छै रोड मे हिलडोल कयलक कोनो भी गाँव जाइ छलहुॅं तऽ अपना गाँवसँ तबो जर्किंग लागैया ओकरा लिए किछु विशेष आगे जे करऽ ओकरा लेल हमरा ठीक नहि लागैया जर्किंग यऽ रोडमे ओकरा लेल हम की कए सकब जर्किंग